सुपौल जिलामे सुपौलमे अहाँकऽ इस्कूल आओर अच्छा अच्छा छै आँगनबाड़ी छै हाइइस्कूल छै विद्यालय जेनाकि विद्यालय छै तऽ सभ मास्टर अहाँके से बढ़िआँ छै सभ विद्यार्थीकऽ पढ़ाबै लिखाबै छै साइकिलके पैसा दैत छै छात्रवृति दैत छै तहनसँ सभ सभ विद्यार्थीकऽ कपड़ा दैत छै नस्ता अर करयलऽ से दैत छै खाना पीना दैत छै खाय पियलऽ कहिओ मुर्गा कहिओ माछ कहिओ मछली कहिओ बड़ी भात कहिओ दूध कहिओ जे छै से सेब केला अमरूद ई सभ दैत छै जहिया जे भोजन होइ छै कहिओ खिचड़ी दय छनि आँगनबाड़ीमऽ कहिओ खीर दैत छै कहिओ जे छै दालि भात तरकारी दैत छै कहिओ सुआबड़ी दैत छै सभ दिना अहाँ सभकिछु खाना दैत छै बनैक होटल आबैत छै पहुँचाबैत छै सगरे सभ मास्टरसभक खियाबै छै खिचड़ी रान्हयिबाली से दय छै सभके खाना बनबैबाली सभ विद्यार्थीकऽ ठरा भयकऽ खियाबै छै मुखिआ आबैत छै अहाँक मऽ मुखिआ सरपञ्च आयल ठरा भयकऽ सभक खियलक पियलक बढ़िआँ छै मास्टर अर कोनो दिक्कत नहि छै सभ खियाबै पियाबै ठीक छै आओर पढ़य लिखयमऽ बढ़िआँ पढ़ाबै लिखाबै छै ई स्कूलेक पढ़ाइसँ न से कोइ मास्टर बनैत छै कोइ नौकरी करैत छै कोइ डाक्टर बनैत छै कोइ किछु बनैत छै सभकोइ जे विद्यार्थी बुझैत छै तऽ तब होबे कम्प्यूटर सिखैत छै कोइ जे छै से डाक्टर बनि जाइत छै कम्पाउंडर बनि जाइत छै कोइ जे गाड़ीके अथी भय जाइत छै बड़का रेलके जे छै ड्राइवर भय जाइत छै